ہم نے گوگل ٹرانسلیٹ کا تو یوز نہیں کیا ہے بٹ گوگل میپ کا استعمال ضرور کیا ہے کیونکہ کہیں ہمیں جانا رہتا ہے تو ہم گوگل میپ اوپین کر لیتے ہیں ہم کو راستہ معلوم نہیں ہے ہم گوگل میپ اوپین کر لیے اور راستہ ڈھونڈ لیے کہ کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے نہیں جانا ہے تو وہاں پہ آسانی سے بہت ہی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں گوگل میپ کے ذریعے اگر یہاں سے ہم چلے کہ ہم کو راستہ معلوم ہے ہم آگے چلے اور آگے گئے تھوڑی دور پہ گئے اور وہاں پہ پہنچنے والے ہیں لیکن راستہ معلوم نہیں ہے کہ کدھر سے جانا ہے تو آپ گوگل میپ کا استعمال کر سکتے ہیں گوگل میپ اوپین کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں کہ کہاں ہمیں جانا ہے اور بہت ہی آسان ہو گیا ہے یہ سب اور یہ سب جو ہے وہ آسان ہوا ہے بس ٹیکنالوجی کے وجہ سے دیش ٹیکنالوجی کی اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم سب آسان ہو گیا ہے کہ کہیں پہ بھی جائے سفر کرے کسی بھی جگہ جائے تو وہ آسان ہو گیا ہے چاہے آپ کہیں سے جائے یا سمندر پار کر کے جائے یا روڈ سے جائے سڑک سے جائے کسی چیز سے بھی جائے تو وہ آج ممکن ہو پائی ہے تو وہ بس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور گوگل میپ کی وجہ سے گوگل میپ بیسٹ ہے جہاں پہ بھی جائے کسی بھی جائے پریوار کے ساتھ سفر کر رہے ہے خود بھی جائے تو گوگل میپ آپ ڈاؤن لوڈ کیے رہے یا خود خود وہاں پہ ڈاؤن لوڈ رہتا ہے آپ کے فون میں گوگل میپ میں یا گاڑی میں گاڑی کے ڈسپلے میں اس سب جگہ سے وہ سبھی چیزیں میں گوگل میپ اوپین کر کے ہی جائے اس سے بہت بڑھیا رہتا ہے خود بھی یوز کریں اور گھر پریوار والوں کو بھی یوز کرنے کی صلاح دیں کیونکہ بہت ہی بڑھیا ہے گوگل میپ گوگل میپ استعمال کرنے سے بہت بیشٹ رہتا ہے بہت بڑھیا رہتا ہے کہیں بھی پہ جانا آسان ہو جاتا ہے اس سے بہت ہی بیشٹ رہتا ہے کوئی سے کوئی سا بھی مصیبت نہیں ہوتا ہے کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی رہے یا اپنے کہیں پہ بھی رہے دربھنگہ میں رہے یا نیپال میں رہے کہیں پہ بھی رہے تو اس سے آسان ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی جانا کہیں جانا اب دربھنگہ سے جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پہ جانا ہے تم ہم کو راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں گوگل میپ اوپین کر کے آپ جا سکتے ہو وہاں پہ تو یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہوئے ہوئی ہے ٹیکنالوجی بہت ہی بیشٹ چیز ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور بھی آگے بڑھتی رہے اس سے بہت ہی بڑھیا فائدہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی بہتر ہے گوگل ٹیکنالوجی بہت بڑھیا ہے گوگل میپ ٹیکنالوجی بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ یہ اب بہت آسان ہو جاتا ہے کہیں پہ بھی جانا آنا کسی کے ساتھ ہیں راستہ معلوم نہیں ہے اپنا گوگل میپ کھول لیے چل دیئے کہیں پہ بھی بہت ہی بیسٹ ہے گوگل میپ بہت بڑھیا ہے آپ بھی یوز کرے گھر پریوار والوں کو بھی یوز کرائے گوگل میپ چونکہ بہت ہی بیسٹ ہے گوگل میپ آپ ایک بار کر کے یوز کر کے دیکھیں اور اپنے گھر پریوار والوں کو بھی دکھائے کر کے کہ یوز بہت ہی بڑھیا ہے گوگل میپ گوگل میپ بہت بیسٹ ہے آپ بھی کرے گھر پریوار والوں کو بھی کرائے اور ہم بھی کر رہے ہیں آپ سب کو کرائے